हेलो सर आप मारवाड़ी ज्विलर्स से बात कर रहें हैं सर मुझे अपने लिए सोने की लड़ी बनवानी थी और मैंने अपनी लड़की के लिए कान के झुमके और हाथ की तोड़ीयाँ बनवानी चूड़ियाँ भी बनवानी और सर मुझे लड़ी हो गई मेरे लिए झुमकी हैं हाथ की तोड़ीयाँ नहीं चूड़ियाँ हैं कंगन हाथ का हाँ सर हाथ के लिए अँगूठी चाहिए लड़की के लिए ही

और कान के झुमके हाँ चार चीज़ें

हाँ सर मैं वहाँ पर अच्छा हाँ तो मैं आपको हाँ मैं देख के बताऊँगा आपको नहीं वह चौबीस ही चाहिए हमें हाँ सर मैं आऊँगा सर मैं परसों के दिन या कल के दिन आऊँगा सर मैं फ्री हूँगा जब हाँ सर कई लोगों ठीक है सर धन्यवाद